ہیلو بھیا آپ ایف کے سی سے بول رہے ہیں جی میں نے آپ کو ایک روٹی اور دو نان کا آڈر کیا تھا لیکن میں چاہتی ہوں کہ آپ مجھے تین روٹیاں اور پانچ نان دے دیں اور مہربانی ہوگی کہ اگر آپ اس کے ساتھ مجھے ایک قورمہ بھی دے دیں کیونکہ میرے گھر پہ گیسٹ آئیں ہیں بھیا آپ تھوڑا جلدی بھجوا دیں گے آپ کو اوکھلا بھجوانا ہے شکریہ بھیا